कृषि के बारे में भावी पीढ़ी के लिए मेरा सुक्षाव यह है कि कृषि को त्याधुनिक तरीकों का उपयोग करते हुए कृषि को लाभ का धंधा बनाए तथा बदल बदलकर नई नई खेती करें और अधिक उपज प्राप्त करें